जोंहा जोंनि जालुग्रा बेसादफोरा जेनेबा मागो दमासिल' जों बांसिन माइब्रानि सौराइ देयो बिदिनो लारु बानायो एन्थाब बानायो लावदुमबो बानायो आरो मागोआव बेनि अनगायैबो जोङो जोंहा ओरैनो माबायावबो आरोना मागो नङाबाबो आरोना जोङो बाजारनिफोरनिफ्राय जोङो लाबोयो माबा ओरैनो नेमखिफोर आरो न'आवबो जोङो बिदिनो मालाबा बिदिनो बानायो सौराइफोर देना जायो आरो फिथाबो लावदुम बानायो मालाबा एन्थाब बानायो बिदिनो बाजारनिफ्रायबो जाफैयो आरोना साहफोरजों बिदिनो बानायनानै जायो आरो बिदिनो जोङो बानायनानैबो जायो बायनानैबो जायो आरोना जालुग्रा बेसादा जोंना बेफोरनो अनेकथा आरो फिथाइ सामथाय मोनबा न'नि मोनबा न'निबो जाबाय जेनेबा बैग्रिफोरबो बाथोन देना जाबाय आरो बिदिनो बाजारनिफ्रायबो लाबोनानै जाफैयो बेनो आरो जोंनि जालुग्रा बेसादफोरा निजेबो बानायनानै जायो न'फोराव जोंहा बेखौ आरो गोदोनिफ्रायनो बे सौराइ फिथायाथ' जाबोखायो नालाय बेखिनियानो आरो